हेलो बात कर रहे हैं आप हम सिर्फ फूल डेकोरेसन के लिए फूल खरीदना चाहता हूँ ठीक है घर पर तो मिल जाएगा मिल जाएगा कौन कौन कौन कौन अच्छा तो कौन कौन से फूल रखते हैं आप ताजे ताजे तो हमें कमल का क्वालिटी बता दो और रेट भी बता दो अच्छा दो सौ तीस लेकिन अगली दुकान में तो मैं बात किया तो दो सौ दस का ही दे रहे अच्छा क्वालिटी का चले आते अब आपकी आपकी बात को मैं मान रहा हूँ लेकिन गुलाब का फूल है आपके पास ताजे वाले ताजे वाले मुझे घर मुझे डेकोरेसन के लिए चाहिए ठीक है तो एक किलो का रेट बता दो गुलाब का दो सौ अस्सी सर आपका रेट बहुत रहता है नहीं नहीं अगली दुकान में मैंने बात किया तो ढाई सौ का बोल रहे थे अच्छा तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा अच्छा अच्छा चलिए सही है तो मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि एक किलो फूल में कितने रेंज कितना होता है सजावट का पाँच छ मीटर तक में तो मेरा दस बाय चौदह दस बाय चौदह का घर है इसमें चार कमरे अच्छा दो सौ पैंतालीस दो सौ पैंतालीस का फिर तो सही है और एक बार ये चमेली का बता दो छोटे वाले चमेली का एक सौ साठ का एक सौ साठ का और कौन कौन से फूल हैं गेंदा वाले का बता दो डेढ़ सौ का मिलेगा नहीं डेढ़ सौ डेढ़ सौ बहुत ज्यादा हो रहा है तो दो सौ चन चलिए अच्छा दो सौ इसका क्या रेंज है इसका क्या रेंज है एक किलो में सात आठ मीटर और र राॅउंड वाले में ये तो सीधे वाले में ना हो गया और राॅउंड वाले में तीन चार मीटर हो जाएगा चलिए ठीक है तो दस मीटर का जो है मेरा तो उसमें कितने किलो हो जाएंगे डेढ़ केजी सीधे के लिए और राउंड के लिए लगभग तीन केजी हाँ तो लेकिन आपका रेट कम्फर्टेबल नहीं हो पा रहा है मुझे तो

ठीक है सर मैं आपकी दुकान पर आ रहा हूँ ठीक है